جی بالکل اردو زمان ہمارے معاشرے میں سماج میں بچوں کو سکھانا ضروری ہے اس سے ہمارا دین زندہ ہوگا ہمارا سماج ہمارا ایک لینگویج ہی ہے اردو جو ہم لوگ اردو ہمیشہ ہمارا جو ہے خاندانی پرمپرا بھاشا اردو چلتا ہے اردو ہمارا لینگویج ہے اردو بہت ضروری ہے بچے کو پڑھانا مدرسے لائن سے ہو یا گھر میں آ کے پڑھا سکتے ہیں اردو بہت ضروری ہے اردو کا ہر ایک مفہوم ضروری ہے اردو نہیں ہے تو ہم لوگ کا کچھ بھی نہیں ہے اردو بہت ضروری ہے اردو کو ہمیشہ ہم لوگ آگے طبقہ میں رکھتے ہیں اردو بہت اچھی لینگویج ہے اسی لیے کہ ہمارے معاشرے میں اردو ہی چلتے ہیں اردو کے علاوہ جو ہے ہمارے معاشرے میں ادر اردو بہت ضروری ہے اردو کا مطالعہ کریں اردو ہمارے بسوں کو سماج میں پڑھائیں اردو ایسا ایک ضروری چیز ہے جو اردو سے ہم لوگ بہت سا بنیاد کھڑا کر سکتے ہیں اردو ایک ایسا چیز ہے جو ہمارے بچوں کو آنے والے سمے میں یا ابھی سے اردو پڑھانا چاہیے اردو پڑھنے سے ہمارا سماج گاؤں سماج لینگویج اردو ہی اچھا ہی ہوتا ہے اردو کے علاوہ ادر سبجیکٹ ہم لوگ نہیں مانتے اردو بہت ضروری ہے